میں اسکول میں دسویں کلاس میں تھی جب میں اتنی محنت کری جس کی حد نہیں رات دن ایک کر کے پڑھ پڑھی میں زیادہ محنت کری اور میں اول درجہ میں پاس ہوئی